हलो दादा गैस एजेंसी मां पिया ॻाल्हायो हा मां न गैस सिलैंडर जी बुकिंग कई हुई उहो खारिजु करणु थी चाहियां छो त मां पहिरीं आशा गंज में रहंदमि ऐं हाणे मां वैशाली नगर वई हली आहियां उते रहंदी आहियां ऐं हाणे महिरबानी करे गैस बुकिंग जी मूंखे रदि करणु कयो ऐं उहो महिरबानी करे जल्दी में जल्दी कंदा मुंहिंजो बुकिंग हवाले जो नंबर आहे ए पी वाए ॿ चारि छह पंज चारि सत अठ ऐं महिरबानी करे मुंहिंजी गुज़ारिश अथव त इहो जल्दी में जल्दी ख़ारिजु कजो